हा मूंखे लॻंदो आहे कि भारत में कलाकारनि के अवसर न न न ॾिनो वेंदो आहे हिनी जी वजह सां हू जन काफ़ी डिप्रेशन में वेंदा हली आहिनि जीअं कोई अगरि कलाकार ख़ूब वधीक फ़ेमस थी वियो त हुनिन जे लाइ त ख़ूब अपोर्चुनिटी अची वेंदियूं आहिनि जेके वेचारा नंढा नंढा कलाकार हूंदा आहिनि हुननि खे पूरी अपोर्चुनिटी न मिली सघंदी आहे जे वटि जंहिं वजह सां हू जन डिप्रेशन में वेंदा हली आहिनि और भारत में थोरो सो बेज बेरोज़गारी जी समस्या जी वजह सां बि हुननि के प्रोपर अवसर न मिली सघंदो आहे त जॾहिं हुननि खे अवसर न मिली थी सघंदो मिली सघंदो हू फ़ेमस न थी पाईंदा त हुननि जे महत्व जे बारे में बि कोई न ॼाणे सघंदो त हिनी वजह सां भारत में कलाकारनि के महत्व और अवसर ॾिनो वञणु घुरिजे